पंचवीस हजार पांचशें पन्नास साठ हजार णवशें एक्यायशीं तीन लाख धा हजार पांचशें पन्नास पांच लाख साठ हजार तेवीस णव लाख पंचवीस हजार सयशें एकायशीं